हमारे राज्य में हैंडीक्राफ्ट का और मिट्टी से बने चीज़ों का भी ज़्यादा प्रयोग होता है हैंडीक्राफ्ट का है जो हाथ की कला है उस्से हैंडीक्राफ्ट में जैसे कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं जैसे लैंप है और बाउल है और जैसे टेबल कुर्सी के नीचे जो पाए बनाए जाते है वो बना सकते हैं वो हाथ से बनाए जाते है पलंग बनाया जाता है फर्नीचर है जो अपना टोटल फर्नीचर होता है वो बनाया जाता है अलमारी बनाई जाती है फर्नीचर की और जो मिट्टी की है मिट मिट्टी से बनाया जाते हैं वो उसमें उसमें जैसे मिट्टी के बर्तन बन सकते हैं मिट्टी से कई प्रकार की कलाएँ बना जाए कलाएँ बनाई जाती है किसी की मूरत बनाई जाती है भगवान की भी मूरत बनाई जाती है और हाथ मिट्टी से कई प्रकार की कलाएँ भी बनाई जाती हैं हमारे यहाँ जैसे दीवाली में ज़्यादा दिए दियों की कला बहुत ज़्यादा होती है दियों में बहुत ज़्यादा कलाएँ बनाते कई प्रकार के साखियों के दिये बनते हैं ओम का दिया बनता है और ऐसे करके सब प्रकार के दिए बनाए जाते हैं